हाँ नमस्ते आप ये दावत रेस्टोरेंट से बोल रहे ये मुझे एक प्लेट बटर नान चाहिए था और मटन ग्रेवी हाँ एक प्लेट बटर नान

ये आपने हाफ़ कर देना हाफ़ नहीं ये मुझे तो मटन ग्रेवी चाहिए यही खाने में अच्छा लगता है और आपके यहाँ पे तो मेने बहुत सुना है के दावत रेस्टोरेंट में मटन ग्रेवी बहुत फ़ेमस है नहीं नहीं मुझे मटन ही पसंद है ज़्यादा नहीं नहीं मटन ही खाना पसंद है मेरे को मटन ही खाना पसंद है मटन ही खाती हूँ

उसके अलावा आप मीठा मीठे में कर देना और कोई वेज में सब्जी होती है वो कर देना हाँ पर मटन ग्रेवी तो करनी है जरुरी है ये नहीं नहीं मुझे तो यही खाना है मैंने तो लोगों से बहुत सुना है के दावत रेस्टोरेंट में मटन ग्रेवी बहुत फ़ेमस है नहीं नहीं यही खाना है मुझे तो नहीं मटन ग्रेवी करवा दो आप इसपे चाहे एक टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है मैं वेट कर लूँगी इतना हाँ ठीक है और जैसे मसाला थोड़ा ज्यादा मतलब ऐसे नोर्मल सा ही करना लाइट करना मिर्ची का थोड़ा ध्यान रखना

हाँ मिर्ची कम और स्पाइसी होना चाहिए बट मिर्ची कम थोड़ा ऐसे मसाले वसाले का थोड़ा ध्यान रखना एक प्लेट कर दो बटर नान और कुछ तो अभी बताया ना हाँ रायता करवा दो बूंदी रायता करवा दो उसमे बूंदी थोड़ा ज़्यादा होनाी चाहिए और उसमें मसाला थोड़ा नॉर्मल सा ना

हाँ साधारण खाना हाँ नहीं ज़्यादा मसालेदार नहीं साधारण खाना हाँ सलाद तो वो तो देते ही हैं रेस्टोरेंट वाले हाँ और मीठे में कुछ कर देना जैसे रसगुल्ले हो गए रसमलाई हो गई और मीठे का थोड़ा ध्यान रखना मतलब एक प्लेट करवा देना रसगुल्ले रसमलाई भी मतलब दो प्लेट पैक करवा देना या आप पैक कर दीजिए ना

कितना टाइम लगेगा एक डेढ़ घंटा हाँ चलो ठीक है पर थोड़ा मसाले का वसाले का ध्यान रखना हाँ मैं यहीं से अपने हाथीपुरा से बात कर रही हूँ

हाँ ठीक है आप जब तक मैं आती हूँ जब तक आप तैयार कर दीजिएगा ना ठीक हाँ और कुछ तो नहीं बस मसाले का थोड़ा ध्यान रखना मसाला ही है मेन क्योंकि खाने में वो फिर टेस्ट नहीं आता ना नहीं नहीं मैं पनीर वानीर खाके परेशान हो चुकी हूँ मुझे मटन ही खाना है हाँ हाँ ठीक है